बाक़ी चीज़ों के साथ आप शौक़ कैरियर के तौर पर लेखन को कैसे संभालती हैं और आप तो आमतौर पर आप कब लिखती हैं क्या कोई आरामदायक जगह है जहाँ आप बैठ कर लिखना पसंद करती हैं हाँ मुझे मैं लिखती हूँ कुछ भी जो मेरे मन को अच्छा लगता है ये मेरा शौक़ है कैरियर नहीं है क्योंकि घर के सभी कामों से निपटने के बाद मैं अपने शौक़ को समय देती हूँ और मैं जो मेरे पास जो मेरे मन में चलता है उसको मैं लिखती हूँ अपनी सभी तरह की यादों को कभी कभी लिखने के लिए मैं एकांत चुनती हूँ क्योंकि यदि कोई आस पास रहता है मेरे तो लिखने में असुविधा होती है दूसरों के शब्द कानों में पड़ कर दिमाग़ की एकग्रता को भंग करते हैं इस लिए एकांत में लिखना ही मुझे पसंद है ना मेरे आस पास कोई गाना बजाना हो ना किसी की बातें हो कुछ नहीं होना चाहिए एकाग्र हो कर अपने मन के हर तह को खोल कर के कागज़ के पन्नों पर उडेल देती हूँ यह मेरा शौक़ है और शौक़ के साथ कोई समझौता नहीं करती